ہیلو ہاں جی کون اچھا ہاں جی میم بولیے کیسے ویرائٹی کے کپڑے چاہیے آپ کو جی میم ہم ڈیزائنیں بتائیں کتنے میٹر چاہیے جی سوری ہاں جی میم ہمارے یہاں پہ ہر طرح کا کپڑا ملتا ہے جی تو سوری اوکے تو میم یہ ایک میٹر آپ کو سو روپے کا پڑے گا ہاں جی میم ڈوپٹے بھی ملتے ہیں آپ کو ہر کلر کے ڈوپٹے ملیں گے ہر ہر کوٹن کے ڈوپٹے ملیں گے کوٹن ہو جورجٹ ہو یا جالی کا ہو آپ کو ہر طرح کے ڈوپٹے ملیں گے ہاں میم ایک ڈوپٹے کا پرائز اَسی روپے ہے نہیں نہیں میم بالکل شوئر ہوں میم آپ دُکان پہ آئیے ہمارے یہاں کپڑے ایسے ملتے ہیں کہ اُن کے رنگ پکے ہوتے ہیں اور کبھی چھٹتے نہیں ہیں آپ اگر دھوؤ گے آپ چار چار باردھو لیجیے آپ کپڑے کا رنگ بالکل نہیں چُھوٹے گا میم ہمارے یہاں دُکان صُبح نو بجے سے رات کے نو بجے تک اوپن رہتی ہے آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں اوکے میم آپ آٮٔیں